हॅलो स्विगी न्ही आं काल हांवे तुमकां एक ऑर्डर दिल्ली चिकन क्रिस्पी फ्रायड रायस आनी गोबी मंचुरीयन ग्रेवी तर हांवे ऑर्डर सारकी एग्जॅक्टली साडे बारांक दिल्ली पूण म्हाका येयल्ली ऑर्डर अडेजांक म्हाजी मम्मा हांगसर उपाशी आशिल्ली तरी हांव उगी रावले तुमकां दोन तीन फावटी कॉल केलोत पूण तुमच्यांनी रिसीव करूंक ना पूण म्हाका मागीर थोड्या वेळान कॉल बॅक केलो सो ते सोडात पूण ते तुमी जे जेवण हाडून दिल्ले ते सामके पाड आशिल्ले तेका भेळशेल्लें शें आशिल्ले पाड जावपाक येयल्लेल्या भशेन आसलें तर तुमी तुमचे घरा कडेन कुटुंब आसतले तुमी तेंका बी अशें जेवण दितात मात तरी समजोपाक जाय न्ही बाबा ते जेवण मनीस खाता मनशाचे एक जिवन पाड जावपाक शकता मनीस मरोक शकता कसले कसले रोग जावंन सो म्हाका एकूच सांगपाचे आसा की आमी ह्या जेवणाक पयशे दितात सो तुमी दिता आसतना ते लोकांक बरें क्वॉलिटीचें दिवचे पयशाक लागून आपल्याक चार पयशे चड मेळटले म्हणून तितून किद्या कितें घालप ना आनी ते पाड जाल्ले लोकांक दिवप ना हेच म्हाका सांगपाक जाय